हमारे यहाँ खेती बारी में गेहूं धान सरसों और आलू बोया जाता है और हमारे यहाँ उसका जो हमारे खाने पीने की बाद बचता है तो उसे हम मार्केट में बेचते हैं उसे हमे पैसा मिलता है वो घर गृहस्थी में काम आता है और हमारे यहाँ कालीन की बुनाई होती है हमारे हसबैन्ड है या हमारे ससुर लोग जाते हैं वहाँ काम करते हैं और वहाँ उसी से घर परिवार चलता है घर गृहस्थी चलता है और हमारे यहाँ दो ही व्यवसाय होते हैं एक खती बाड़ी एक खती बाड़ी और एक कालीन की कालीन की बुनाई और दोनों से ही हमारा घर गृहस्थी परिवार चलता है हमारे यहाँ दो व्यवसाय ही होते हैं एक खेती बाड़ी जो घर के गेहूं चावल जो भी होते हैं थोड़ा बहुत अनाज खाने पीने के बाद बचता है तो थोड़ा बहुत बेचते है उसे अच्छे से और उससे हमारा घर परिवार चलता है